हैलो हाँ जी दुबे स्पीकिंग बोलिए हाँ हाँ सर कहाँ से बोल रहे हैं आप हाँ बोलिए सर बोलिए जी सर ज़मीन आपको किस रेंज पर चाहिए और कहाँ लेना चाहोगे आप सोहागपुर में लेना चाहोगे होसंगाबाद में लेना सर यदि आप सोहागपुर में लेना चाहो तो कम रेट पर आपको अच्छी ज़मीन अवेलेबल करा सकते हैं हम सोहागपुर में सोहागपुर में यदि आप हाई कोर्ट से सिटी में लोगे तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा है उसका रेट है आप पीछे वाली प्लोट में लोगे पीछे वाले रोड पर तो वहाँ पर आपको मिलेगा चौदा सौ रुपये स्क्वायर फिट यदि उसके आगे लोगे थोड़ा देखिए सर बीस बाय चालीस का प्लाट भी है पीछे और आगे आप मतलब लोगे तो चालीस बाय चालीस सोला सौ स्क्वायर फिट भी है बारह सौ स्क्वायर फिट भी है कितना बीस बाय चालीस तो बीस बाय चालीस आपको पड़ेगा चौदा सौ रुपये स्क्वायर फिट में और सर आगे लेना चाहोगे कि पीछे वाली रोड पर लेना चाहोगे कोलोनी के जस्ट फ्रन्ट पर पचास ठीक है सर तो पीछे वाली रोड में कॉर्नर का प्लाट भी है और ऐसा वाला भी है जी उसमें तो सर वह चौदह सौ रुपये स्क्वायर फिट में पड़ेगा अपन को और यदि आप महँगा पड़ लग रहा हो तो साईं सिटी और है साईं सिटी शंकर मंदिर के पास में है हाँ वहाँ पर भी थोड़ा हाई रेट है इसी प्रकार यही रेट है उधर थोड़ा काम में मिल जाएगा इससे उधर पड़ जाएगा आपको बार उधर भी अवेलेबल है प्लाट आपको बीस बाय चालीस चालीस बाय चालीस बारह सौ स्क्वायर फिट सोलह सौ स्क्वायर फिट हज़ार स्क्वायर फिट यह तीन हैं तो आठ सौ स्कायर ठीक है सर जी सर तो आपको आठ सौ स्क्वायर फिट मिल जाएगा आप फ्रन्ट में लोगे यदि गेट के पास में तो वहाँ पर आपको मिलेगा तो बीच में मिल जाएगा आपको बीच में अवैलेबल है एक प्लाट खाली भी पड़ा हुआ है तो आपको वहाँ बारह सौ स्क्वायर फिट के हिसाब से अपन कर लेंगे कुछ कम भी हो जाएगा तो तो बारह सौ स्क्वायर फिट वाला ठीक है सर तो अब आप एक बार देख लीजियेगा प्लाट को और मैं आपको और आप जब भी मैं तो यहीं मिलूँगा जब भी फ्री हो आ जाइएगा बारह बजे से लेकर पाँच बजे तक मैं यहीं रहता हूँ साईं सिटी में जी बारह से पाँच बजे तक और मेरा नंबर भी लिखा हुआ है यह तो है आपके पास नंबर तो आप आ जाइएगा प्लाट आप देख लीजिएगा ठीक है सर जी जी आइअ जी धन्यवाद सर जी